हमरा सबके खीस्सा पीहानी वला मैथिलिमे किताब आयल अछि जेकरा हम पैढ़ कए खीस्सा के सुनै छी ओकरा पढ़ै छी समझै छी तऽ नीक लगैया कोनो कोनो एहनो खीस्सा अइ जे नहियो नीक लगैया कोनो कोनो नीको लगैया जकरा बड़ी चावसँ हमसभ पढ़ै छी ओहिसँ उत्साहित होइ छी कोनो कोनो एहनो खीस्सा अइ जे नहि नीक लागैया तऽ ओकरा नहि पढ़ै छी ओकरा मे मोन बेसी नहि लागैया आ ओहिपर किछु लिखबाके प्रयासो करै छी जे आइ के जुगकेँ आइ के जुगमेँ लोक मोबाइल मे व्यस्त रहै छै नवजुवक नवयुवक सब पुरनका रीती के भुलल जा रहल छै इएह अछि आजुक जुग आओर पुरना जुग